आंथ' ओह आखिनायाहाय आङो ओह फार्स्टआवनो आङो सिकेटसिंखौ खालामग्रोदोंमोन आं स्केटसिं खालामनानैहाय बुहुत मोजां मोनोमोन ओह बिदि लाइक ओह मानसिखौ मानसिनि परट्रेट खौहाय स्केटस खालामो आरो बिदिनो लाइक नेसारफोरनि स्केटस बिदि खालामोमोन ओमफाय स्केटसिंखौहाय ओह स्केटसिं खालामनायनि उनावहाय आङो दा ओह फेब्रिक पेइनथिं मोजां मोनो पेब्रिक पेइन्थखौहाय आङो ओह पेब्रिक पेइन्थजोंहाय आङो बिदि ओह खेनभास खेनबासफोर बानायनानैहाय ओह फानोबो ओमफाय आङो अवाटार खालारखौबो मोजां मोनो अवाटार खालाराबो हा इजि इजियानो एसे होमबाबो अवाटार खालारनि लुकसखौहाय आं जोबोद मोजां मोनो थह आं जोबोद मोजां मोनो थह आं अवाटार खालारखौबो खालामो आरो ना ओमफाय अवाटार खालार आरो दिजिथेलखौबो मोजां मोनो मालाबा थाइमाव ग्राफिक्स फोरखौहाय ओह बुहुत इन्टारेसथिं मोनो बेखौबो सोलोंगासिनो बेजोंबो बेखौबो सोलोंगासिनो लासै लासैनो आरो ओह सोलोंनो गोनां पेइनथिं आवहाय बुहुत दङ ओमफाय अयेल पेइनथिंखौबो मोजां नुयो नुनायालाय होमबाबो एसे गोरान मोनो आरो अयेल पेइनथिं खौहाय बानायनो एसे ओह गोन मानि हार्द मोनो मिलायनो हाया बिदि जायो आरो आरो पेइनथिं बुहुत अफसन दङो सब सब माने सब स्टाइलखौबो बानायनो गोसो जायो नाथाय खायसेखौ हायो खायसेखौ हाया आरो